मां दिल्लीअ खां लखनऊ जे लाइ तेजस एक्सप्रेस में वेठसि ऐं हुननि जी सुठी तमामु हुननि पंहिंजी ख़िदमत कई ऐं साफ़ु सुथरी हुई ऐं हिक खां पोइ हिकु हू पहिरीं ड्रिंक्स हुननि ऑफ़र्स कया पोइ चांहि ऐं पोइ स्नेक्स ऐं लास्ट में हुननि लंच पंहिंजो ॾिनो हो ऐं साफ़ु सुथरो ऐं सुठो लंच हो ईज़ी चेयर कार हुई मूंखे तमामु सुठो लॻो उनमें सफ़रु करणु